ہاں میں نے میں ایک بار گیا ہوں ٹور پہ جے پور گیا تھا ٹور پہ اپنے بھائی کے ساتھ گیا تھا اپنی فیملی کے ساتھ گیا تھا ٹور پہ جے پور جو پنک سٹی کے نام سے بہت مشہور ہے وہاں پہ گھومنے کے لیے ایسے تو بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں دو جگہ گیا تھا خاص کر وہاں پہ ایک تو البرٹ ہال ہے جو وہاں پہ جو میوزیم ہے ایک بہت بڑا میوزیم ہے وہاں کا جے پور کا تو وہاں پہ میں گیا تھا اپنے بھائی کے ساتھ تو میں اکثر میں میں ہسٹری کا اسٹوڈنٹ ہوں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ گھومنا نئی نئی چیزیں جاننا دیکھنا کہ وہاں پہ بہت سارے وہ میوزیم میں جب میں گیا تو بہت ساری چیزیں تھیں پہلے کے لوگ کس طرح کے ہتھیار یوز کرتے تھے پہلے کے لوگ جو جب وار میں جاتے تھے جنگ کرنے کے لیے جاتے تھے تو کس طرح کے وہ کپڑے پہنتے تھے زرہ ہوتی تھی اور گلے میں پہنتے تھے پورا ایک لوہے کا کپڑا ہوتا تھا میوزیم میں یہ سب دیکھا میں نے پھر تب پھر تلوار بھی دیکھی میں نے کئی طرح کی الگ الگ قسم کی تلواریں تھیں پھر اسی طرح نیزے بھالے اور بندوق تو بہت تھی عجیب قسم کی دیکھیں میں نے جو راؤنڈ راؤنڈ گھوم کر چلتی تھی اور اب اب کی طرح نہیں جس طرح رائفل مشین گن اس طرح اس طرح اس زمانے میں نہیں تھی بندوقیں تو ایک ہی گول والی بندوقیں تھیں اور وہ بھی بہت مطلب کہ بہت لمبی چوڑی تھی اس کو ایک بار میں انسان ایک بہت مشکل سے ہی اس کو یوز کر سکتا تھا اور چلا سکتا تھا اور یہ ساری اور اس کے علاوہ میں نے بہت ساری چیزیں دیکھی وہاں پہ بہت ساری کتابیں دیکھیں مطلب پرانی زمانے کی کتابیں جو آج سے دو دو سال تین تین تین تین سو سال پرانی کتابیں تھیں جو لکھی ہوئی تھی جو مغل دور کی لکھی ہوئی تھیں کسی کا اورنگ زیب کی اکبر کی بہت ساری چیزیں لکھی ہوئی تھی جو ابھی تک میوزیم میں بہت اچھے سے سیو کر کے رکھی ہوئی تھی ہم لوگ بہت بہت بہت پرانے میوزیم میں وہاں پہ ہم لوگ گیے وہاں پہ گھومنے کے لیے گھومے اور ہم نے بہت سارے سلیفی لیے فوٹو لیے اور جو سب سے اچھی جو چیز وہاں کی لگی وہ وہاں کی بہت ڈائناسور کی طرح ایک میوزیم میں بنا ہوا تھا ہڈی صرف تھی ڈائناسور کی ہڈی پورا ڈھانچہ بنا ہوا تھا بہت سارے جانور تھے اس میں وہاں پہ سب کا الگ الگ وہ صرف وہ تھا ہڈی کے ڈھانچے بنے ہوئے تھے وہاں پہ اور بہت سارے ہتھیار بھی تھی کتابیں تھی پھر وہاں سے ہم لوگ گھوم کر کے وہاں سے ہم لوگ گیے ادھر ہوا محل کی طرف گیے جب ہوا محل گیے ہم لوگ تو جب ہم لوگ وہاں پہنچے تو باہر سے اتنا خوبصورت لگتا ہے رات کا منظر تو بہت ہی وہاں کا اچھا لگتا ہے رات کا منظر ہم لوگ وہاں گیے وہاں سے آٹو سے اترے وہاں پہ وہاں پر گیے باہر تو پھر بہت اچھا لگ رہا تھا لائٹنگ اور اور اس کو دیکھنے کے بعد لگ رہا تھا ہاں یہ پنک سٹی ہے کیوں کہ وہ بالکل بالکل پنک ہی کلر کی کلرک کلرس سے بالکل ہے وہ پینٹ کیا ہوا ہے وہ ہوا محل اور ہم لوگ جب وہاں پر گیے تو ہم لوگ سیلفی لیے فوٹو کھینچائے اچھا اور بنا پائے کا ہے وہ بالکل کھمبا ایک سے ایک طرف سے بالکل اوپر تک ہے وہاں پہ بہت سے بھی بہت سارے آتے ہیں گھومنے کے لیے وہاں پہ وہاں پہ بہت سارے آتے ہیں گھومنے کے لیے پھر وہاں پہ ٹکٹ لے کے ہم لوگ اندر گیے اندر جانے کے بعد پھر اندر جانے کے بعد دوسرے زینے سے اوپر گیے اور اوپر جا کے ہم لوگ پھر وہاں پہ کھڑے ہوئے بہت گیے سب سے اوپر چڑھنے کے بعد جب سب سے اوپر جب چڑھ گیے تو بہت ہی نیچے کا نیچے جو لوگ کھڑے تھے جو لوگ نیچے گاڑیاں تھیں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں لگ رہی تھیں اور پھر ہم لوگ وہاں پہ فوٹو کھینچے سیلفی لیے اور بہت ہی بہت اچھا لگ رہا تھا وہ اوپر چڑھنے کے بعد ہوا بہت تیز لگتی ہے کیوں کہ وہ بہت کافی اونچی ہے وہ عمارت تو بہت ہی اچھا لگ رہا تھا اور وہاں پہ جو ہوا ہے نا بہت زیادہ ہوا لگ رہی تھی وہاں پر پھر وہاں پہ گرنے کا بہت ڈر لگتا رہتا ہے تو پھر ہم لوگ جلدی سے وہاں پہ نیچے اتر گیے پھر اور جو جگہ تھی وہاں پہ جو محل بنے ہوئے تھے وہاں پہ اندر میں اور باہر میں تو پھر ہم لوگ وہاں پہ گھومے اندر تھوڑی دیر بیٹھے اور وہاں پر بہت سارے اندر بہت سارے کبوتر بھی تھے وہاں پہ بیٹھے اندر وہ سب اپنے گھونسلے بنائے ہوئے تھے اس طرح کر کے ہم لوگ وہاں پہ گھومے وہاں پہ بہت سارے باہر کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے جن سے بات کرنے کا موقع ملا وہ اس کی بہت فوٹو لے رہے تھے اس کو چھو کے دیکھ رہے تھے کہ اس میں کیا ہے ایسا کیا بنایا ہوا ہے اور قریب سے جا کر کے اس کو بار بار دیکھ رہے تھے فوٹو کھینچ رہے تھے ہم لوگوں نے بھی فوٹو کھینچا پھر ہم لوگ وہاں سے گھوم گھام کر پھر آرام سے باہر نکل گیے